हमारे घर में हमने एक छोटा सा बगीचा बनाया हुआ है जिसमें बहुत सारी घास पात आई हुई है उन घास का उपयोग जैसे हम नवरात्रि में जब कन्या आती हैं तो उसके लिए हम उसका उपयोग करते हैं या फिर जैसे सवेरे या शाम को जब हम बगीचे में टहलते हैं या बैठते हैं तो वो जो घास जो पैरों को इतनी राहत और आरामदायक लगती है वह बहुत अच्छी लगती